देखियौ हमरा आरके जे गाँवमे महिला सबमे परव जे होइ छै से ओहिमे की सब होइ छै पहिले पखेब परै छै पखेब परि कऽ से माछ मरुआ बारल जाइ छै परवमे महिला सबमे परवमे माछ मरुआ तब एक दिना माछ मरुआ बारल जाइ छै फेर दोसर दिना नहाइ खाइ छै नहाइ खाइक कद्दू भात खाइ छै ओहि दिना नहबै खाय दिना फेर तेसर दिना से खरना करै छै तऽ खरना के बाद की होइ छै पूरे दिन सहै छै तब राति के से खरना करै छै दूध लाबै छै दूध औंटै छै नवका चूल्ही पर आ चूल्ही पर औंट कऽ आ फेर केलाक पत्ता लाबै छै ओहिमे धूप अगरबत्ती आरत बदी लताम हेबा सेब संतोला ईसब खीर के राखि दै छै पूजा पाठ कए कऽ अपन कर ज़ोर विनती मारि के तब जाकऽ अपन से ओ खरना से करै छै फेर ओहिके दोसरे दिना फेर भरि दिन सहल जाइ छै सहिके फेर गहूॅंम लाबै छियै दोकान सॅं धोबै छियै ओकरा कूटै छियै कूटि के सूखबै छियै सूखाकऽ ओकरा नीक सॅं नियम सॅं घरमे राखै छियै राखि कऽ आ तब जाके ओकरा मशीनमे पीसाबै छियै पीसा के फेर आटा लाबै छियै आटा के फेर ओहि दिना जे दिना सॅंझुका अर्घ होइ छै सॅंझुका अर्घ दिना पीसक तऽ फेर ओकरा बनबै छियै डाली सजय छियै डाली केना सजल जाइ छै पूरा बजार जाय छियै फल फ़्रूट जते होइया कुशियार तूखियार आर टाभ नेबो नारियल सेब संतोला केला जतय होइ छै सब चीज़ ख़रीद के लाबै छियै बजार सॅं ख़रीद कऽ लयलहुॅं आ राखलहुॅं घरमे धो धाकारि कऽ नवका चूल्ही पर फेर आटा सानि कऽ ओकरा पकबै छी पकाकए डाली सजल जाइ छै डाली साजि के भरि दिन सहि के फेर से घाट पर जाइ छियै घाट पर सॅंझुका अर्घ दिना फेर से घाट पर जाके सूरजके देखा के अपन फेर घर आबै छियै घर आबिके फेन भए जाइ छै फेर भोरका अर्घ होइ छै भोरको अर्घ दिना धूप अगरबत्ती बारि के सब किछु दिया आर लेस के फेर भोरका अर्घ दिना जाइ छियै घाट पर घाट पर गेलहुॅं सुरुज के कल जोरि के पान सुपारी केला ठाड़ भेल सब महिला सुरुज उगल सुरुज उगि के जब सुरुज देखा जाय छै ने तब जा के ओकरा अर्घ देल जाइ छै अर्घ दै कऽ आ तब जा कऽ पनि तानि आर हरा दै छै पानि ढारि दय दै छै सबके तब जाके ओतऽ सॅं फेर घर आबै छै सब महिला तब अपन खाना खाइ छै खाना खाय के लेटै छै लेट क अपन आराम करलक पाबनि